मैं एक दिन एंटी बिजी पावर प्लांट में जॉब कर रहा था मैं एक इलेक्ट्रीशियन था मुझे एक दिन एक साइट पर जाना था जिसको मुझे ट्रांसफॉर्मर बनाना था फिर मैंने मुझे एक हेल्फर मिला जिस को ले के मुझे जाना था मैंने उससे बोला कि पिलाक पिस्टल टेस्टर और लाइट ले लो उसने ले लिया फिर मैंने जब वहाँ गया मैंने कहा मैं बना रहा हूँ जो चीज़ माँगूँगा मुझे देना मैं जब बनाने लगा तो मैंने उससे टेस्टर मांगा तो उसने मुझे एक लोहे का कील दे दिया जिससे मुझे बहुत जोर से झटका आया फिर मुझे सब तुरंत पकड़ के हॉस्पिटल भर्ती कर आए और उस हेल्पर को वहाँ से भगा दिया गया मुझे में जान से मरने से बचा मुझे उस समय का याद आता है तो मुझे बहुत दिक्कत होता है मेरा वो पुनर्जन्म था